ओ नबासी छिआसी बारह एकहत्तर संताबन

से ठीके छै हम पटना

बुझलिऐ तऽ अहाँके घर कऽ आयँ हँ हँ अच्छा अच्छा

ओ जब मिल जाएत तऽ जे छै अहाँके जे छै ओखबर दै देबै तब जे छै से अपन मोबाइल लै लेबै अहाँ सब जे रस्ता जे छै सफर करैत छियै तऽ बढ़िआँ से नहि नऽ राखैत छियै तऽ जुग छै ई खराब तऽ बढ़िआँ से रखना छै ने मोबाइलके सँभालिके रखना चाही ओ इएह सब जे छै परेशानीमे जे छै डालि दै छियै आब तऽ एतना दिन छै आब अहाँके जब तक मिलतै नहि तब तक से इंतजार करै पड़तै हँ हमसब तऽ जनताके सेबा करए लऽ सदैब तैआरे रहैत छियै तब कोनो बात नहि छै ओहि लै जनते सबके लिए तऽ हमरा सबके छबे कयलिऐ

ठीके छै अहाँके

रस्ता बिरस्ता जे छै चोर उचक्का रहैत छै ठीके छै अहाँके की कहलिऐ

हँ ओ तऽ ठीके छै हूँ हूँ मिल जेतै चिंता नहि करू कोनो बात नहि एकरा हम डालैत छियै अथी पर मिल जेतै ठीके छै राखू